हैलो

अस इत्थें दकान उप्पर आए दे हे ते एह् दकान इसलै बंद ऐ ते बाह्र एह् नंबर हा थुआढ़ा लखोए दा महां फोन करियै पुच्छी लैन्ने आं अस दुकान उप्पर आए ते केसर ते मिश्टां बगैरा लैनियां ते तुस मिगी सनाई सकदे एह्दा केह् केह् भाऽ चला दा होग इस बेल्लै

हां होर कश्मीरी मिर्च हां अच्छा कश्मीरी मिर्च अच्छा अच्छा कोई निं ते जिसलै तुस हट्टिया औगे निं ते फ्ही औन्ने आं लैने गी दबारा तां ते कोई निं चक्कर शक्कर लाने आखदे ते फ्ही महां लेई लैन्ने हां सारे जने सानाई ओड़ने कि इंदी हट्टिया थ्होई जंदा ते अग्गें दिक्खेआ बंद ऐ महां फोन करियै पुच्छी लैन्ने ते सवेरै सवेल्लै हट्टी खोलगे फ्ही आई जाह्गे फ्ही लैने गी चलो ठीक ऐ